हैलो जी बोलो आशीर्वाद बात बोलिए हाँ बहुत अच्छी प्रसंग आपने रखा मेरे साथ बहुत ख़ुशी होता है आपके प्रश्न को सुनकर कि आप ढेर सारी युवाओं में आपने एक प्रश्न मेरे साथ ऐसे रखे की हमारे भारत के इतिहास में और बिहार के इतिहास में फ्रीडम फाइटर कौन थे माने स्वतंत्रता सेनानी कैसे थे कौन थे अब यह आपका तालुकात यह आप हमसे पूछना चाह रहे हैं तो इस संबंध में हम आपको बता रहे हैं यह बिहार की यह बिहार ओ भूमि है जहाँ पर देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंदर प्रसाद हाँ का जन्म पटना में है और हाँ कहने का मतलब और है जैसे विजय प्रकाश बाबू यह भी हमारे बिहार के ही थे वह भी भारत को आज़ाद करने में बहुत बड़ा योगदान है उनका स्वर्गीय कर्पूरी जी कर्पूरी ठाकुर जी तो उनका भी बहुत बड़ा योगदान है हाँ तो पहले उनको जननायक कहे गए अब जननायक के बाद उनको देश रत्न से सम्मानित किया गया मरणोपरांत हाँ तो यह बिहार की ऐसी भूमि है यह बिहार को ऐसी भूमि है जहाँ से गिरों कि कमी नहीं और यही बिहार में पश्चिम चम्पारण पड़ता है जहाँ से ही देश के लिए अंग्रेज़ भगाओ यह नारा वहीं से उठा था पश्चिम चम्पारण से गाँधी जी हाँ गाँधी जी जय प्रकाश नारायण राजेन्दर बाबू कर्पूरी जी सारे हमारे योद्धा लोग जितने थे भारत को स्वतन्त्र कराने में बहुत बड़ा योगदान तथा अहम बलिदानी भी दी और वैसी ही बलिदानी की देन है कि आप भारत का धरती और भारत के बच्चे भारत के विकास भारत के हर कुछ पूरे संसार ने ग्लोब में यह सारे देशवासी देखते हैं कि भारत आखिर था क्या क्या रहा और आज क्या है इस तीनों बिन्दु पर बात करते हैं सोचते हैं देखते हैं क्योंकि हमारा जन्म उन्नीस सौ पचपन में ईसवी में हुआ पंद्रह अगस्त उन्नीस सौ पचपन जन्मदिन है मेरा मेरा उम्र लगभग सत्तर वर्ष होने जा रहा है हमारे जन्म से आठ नौ साल पहले ही उन्नीस सौ सैंतालिस में भारत आज़ाद हुआ था और पापा वगैरह कहते थे हाँ बहुत बच्चे थे हम लोगों को लेकिन सात आठ बरस दस बरस के ऐज में लगभग में ही थे तो उस उस समय के संविधान में आज के संविधान में बहुत परिवर्तन आया भारत को वाकई में उन्नीस सौ सैंतालिस में स्वतंत्र हुआ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हाँ उन्नीस सौ सैंतालिस में संविधान लिखाया लेकिन आदरणीय नरेंदर मोदी जी ने आप रामायण में सुनते थे कि पुर पुरषोत्तमा राम और मैं चली चाल में यह सुन रहा हूँ कि पुरुषोत्तम मोदी इसने भगवान राम का धन्यवाद थैंक यू थैंक यू थैंक